आङो मोनसे गामि ओनसोलाव थानो मोजां मोनग्रा सासे सुबुं टाउन सहरनि बारहावा आरो गामिनि बारहावायाव एसे फाराग दङ दा जोङो गामियाव थानानै जोङो फ्रेस बार मोनजानाय जायो आरो गामियाव थानानै जोङो न'आवनो मोननो हानाय मैगं थाइगं बायदिसिना जोङो गोरलैयै मोननो हायो टाउनफोराव जोङो टाउननि बारफोरा एसे माखासे हाद्रि हालाजों बुंफबनाय आरो टाउन सहराव बांसिन गारि घरा बांसिनखाय सावन्डनि पलिउसनाबो बांसिन जायो बेनिखायनो जों गामि ओनसोलाव थानानै मैगं थाइगं खेथि मावनानै जोङो जानो हायो दा टाउन सहरनि बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइफोरा माने फ्रेस फिथाइ सामथाइ दा टाउन सहराव फाननाय फिथाइ सामथाइफोरा माखासे मुलि होनाय बायदिसिना बिदि थायो दा बेनि थाखायनो आङो टाउन सहरनि फिथाइ सामथाइफोरखौ जायोब्लाबो जोङो गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनाय जोङो नुवा खोनाया मा मुलि होदों मा मादों बेफोरखौ साननाय एसे गोसोआव खेंखुद मोनो ओंखायनो जोङो गामि ओनसोलाव थानानै गावनि बारिनि फिथाइफोरखौ जानानै बारिनि मैगं थाइगंखौ जानानै जोङो गोजोननाय मोनो आरो बिदिनो जोंनि देहा सावस्रियाबो मोजाङैनो थायो बेनि थाखायनो आङो जोंनि गामि ओनसोलाव गामि ओनसोलनि बार बारफोरखौ बारहावाफोरखौ आङो साबसिन मोनो